आं जे लंपेन्टखौ मैया बायदों बे लंपेन्टआ गाननो थाखाय जोबोद मोजां जोबोद गुरै आरो बिनि गाबआबो जोबोद मोजां बे लंपेन्टखौ आं आरो खम बेसेनावनो मोन्दों बिनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनदों बे लंपेन्टखौ आं जोबोद नागिरनानैसो मोनदों मानो होनबा बे जोंनि सोहोराव बेबादि लंपेन्टखौ मोननो गोब्राब लंपेन्टफोरखौ मोनो मोननाया नाथाय बिसोरो बिसिनि बेसेना गोबां दा आं बे मोजां लंपेन्टखौ खम बेसेनाव मोननायखायनो आं जोबोद मोजां मोनदों आंनि एक्सपेरियेन्सआ मोजां जादों थेंक इउ